मधुबनीमे बहुत ज जगह देखैत छी जे क्रिकेट खेल बहुत लोकप्रिय अछि एखुनका समयमे आई पी एल भऽ रहल अछि ओ तऽ आओर लोकप्रिय अछि खेल आओर ओहिसँ सभ लड़कासभके देखैत छियनि जे एक जगह बैठ कऽ ओकरा आनन्द लैत छथि खेलके मनोरञ्जन करैत छथि आ सभ जखन खेल समाप्त भऽ जाइए खतम भऽ जाइए खेल तऽ सभ एक जगह बैठ कऽ मनोरञ्जनके गपशप करैत छथि आओर सभ एक जगह बैठैत छथि हँसी मजाक होइए आओर ओहिसँ एक समुदायके भावना होइत छै आपसमे ओहिमे जतेक आदमी खेलाइत रहैत छथि ओहिमे बहुत अलग अलग जाति आ धर्मके लोकसभ रहैत छथि तऽ ओहि सभमे की होइए तऽ सभ जाति आ धर्मके लोक जे एक जगह बैठैए तऽ आपसमे बहुत नीक लगैए जे एहिमे कोनो कोनो जाति या धर्मके भेदभाव नहि रहैए मुस्लिमोसभ आबि कऽ खेलैत छथि हिन्दुओसभ खेलैत छथि आ हिन्दुओमे मुस्लिमोमे अलग अलग जातिके लोक रहैत छथि तऽ ओसभ एकदम नीक जँका बैठि कऽ आपसी सद्भावनासँ भाइचारासँ बैठि कऽ खेलैत छथि जाहिसँ हुनकासभमे के बीच बहुत नीक आपसमे सामञ्जस्य देखयके मिलैए तऽ ई मधुबनी के एगो ई बहुत खास चीज अइ जे एतय कोनो साम्प्रदायिकता देखयके नहि मिलैए आओर सभ जाति आ धर्मके जे लोकसभ रहैत छै से एक जगह बैठि कऽ आनन्दसँ रहलथि मनोरञ्जन केलथि खूब खेलेलथि आओर आगे बढ़यके प्रयास सेहो करैत छथि जे खेल खेलसँ हम आगे बढ़ी आओर अपन जिलाके नाम दोसर जगह ऊँच करी